हैलो मैडम जी नमस्ते बस ठीक मैडम जी तुस खरे ओ नी अ'ऊं एह् राहुल दी मम्मा बोला दी ते ओह् मड़ो में छुट्टी चाहिदी ही त्रै चार दिन एह्दे आस्तै हां एह् पंञमीं पढ़ा दा ते तुस नुहाड़ी मैडम बोला दियां नी बा हां ते मड़ो एह् साढ़े घर ब्याह् आई गेआ ते इं'दे चाचुआ ते एह् म्हल्लै च होंदा हा ते मरो ब्याह् हा निं जाना हा असें ते घर ब्याह् ते भी जाना बड़ा जरूरी पेई गेदा ते तुस त्रै चार दिन छुट्टी देई ओड़ो इसी मड़ो असें परसूं जाना ओह् इ'यां ते त्रै दिन गै लग्गने हे बा चार दिन लग्गी जाने असें जान्नियां बी जाना नी ते भी ओह् उत्थै जान्नियै रौह्ना पौना उत्थै असें ते अ'ऊं इसी कराई ओड़गी इसी अ'ऊं कराई ओड़गी आपूं दोबारा इसी अं'ऊ कराई ओड़गी याद अ'ऊं कराई ओड़गी फ्ही इसी अ'ऊं थोह्ड़ा थह्ड़ा बिच बिच टैम लग्गग ना मिगी तां इसी याद करा करगी हां पंञमीं क्लास बी बड्डी ऐ भी अवा अऊं' इसी पढ़ागी इसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा टैम लग्गग नी खरी खरी मैडम जी खरा भी तां ठीक ऐ नी मैडम जी तुस पढ़ाओ जागतें गी तां ठीक ऐ भी अच्छा